फ़र्चूनर सुज़ूकी एम्बेसिडर फ़ीएट स्कूटी जूपिटर एक्टिवा टोयोटा ब्रीज़ा कीया मारुति महेंद्रा हुंडई टाटा एम बी डब्ल्यू मर्संडीज़ बेंज़ ढॻो गाॾी कार बस स्कूटर हैली कॉप्टर टैम्पो ट्रेवलर जहाज़ आटो टम टम साइकल रेल गाॾी ॿेड़ी ट्रैक्टर हथ गाॾी मोटर साइकल